हेलो हँ प्रणाम सर हँ जी जी जी अपन अपन अपन शहर जे दरभङ्गा अछि दरभङ्गा शहरके बारेमे कहिऔ कने विस्तारसँ जानकारी दिअऽ जी अच्छा जी जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा

जी

जी जी

जी जी हँ

जी हँ श्यामा श्यामा मन्दिरके सेहो सुनै छलिअनि श्यामा श्यामा मन्दिर अच्छा अच्छा जी हँ

जी जी हँ जी आओर स्वास्थ्य विभागसँ

जी जी जी जी जी अहाँ नहि जानकारी छल ने ताहि लऽ कऽ दरभङ्गाके जी

जी जी जी एम्सके निर्माण भऽ रहल अइ जी हँ जी जी ओहि लऽ कऽ जे मतलब ओहि दरभङ्गा शहरके बारेमे हँ जी जी

जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी हँ तेँ लाल हँ जी जी हँ हँ हँ मतलबअ जे ट्रेनके सुविधा आबजातके सुविधा जी अँ अच्छा ठीक छै धन्यवाद धन्यवाद